हॅलो हॅलो हांव हांव हांव मरे म्हजे नांव यासीन तंबाके हांव महाराष्ट्रांतल्यान येला हांगा तुमचे हे आसता पळय तुमचे शेतान तुमी खंयची खंयची भाजी रोयता वांगे रोयता ते वांगी रोयतात मरे तुमी हय हय हांव मरे हांव मरे पळय नांव किते सांगले तुजें सुदेश सुदेश हांव असो स्टुडंट आसा म्हाका मरे हे तुमचे शिकोंक जाय तुमचे गोंयचे कशे तुमी करता खंय रोयता खंयची माती खंयची माती जाय तुमी मात्शे शिकयतले म्हाका

बरे हा हा

बरे बरे

तुमी विकतात तुमी विकतात कशी हे तुमचे वांगे हा बरे हा तुमी बरे हा हय तुमी विकता कशे सालिगांव मार्केटान कळे

हा हा हा तूं मरे एक काम कर म्हाजो नंबर घे हो हो म्हाजो नंबर आसा हा हा आत्ता आं आन आनी तुवें म्हटले डिसेंबर मरे हय डिसेंबरान हय

हा बरे तुमी तांबडी तुमी तांबडी भाजी केन्ना रोयता ह ना कित्याक ते तेजीय स्टडी म्हाका करूंक जाय तेचे म्हाका सांगतले तुमी

ह्या दिसांनी खंयची ह्या दिसानी खंयची भाजी रोयतली तुमी आतां

बरे बरे तुवें डिसेंबर सांगला मरे डिसेंबर येतलो हांव

हय बरें बरें